नृत्य एक बहुत अच्छी कला आहे हिक तरह जी एक्सरसाइज़ बि आहे ऐं परमात्मा जे बारे में भॼन ॻाई करे नृत्य कजनि परमात्मा खे यादि करे नृत्य कजे ओ ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे पर ग़लति धारणा इहा बि आहे जेको अॼुकल्ह वैस्टन डांस कनि था ऐं उनमें हुनजो घ अलॻि तरह जा उनजा डांसिस हुनजा एक्प्रेशन जेके उनजा तरीक़ा हूंदा आहिनि अख़ियुनि जा ऐं जीअं जेके इहे इनजा स्टैप्स उहो मूंखे न वणंदो आहे